क'क्राझार सरखारि फरायसालिमानि निलकमल ब्रह्म लाइब्रेरियाव आङो सानफ्रामबो थाङो आरो बेयाव गोबां रोखोमनि बिजाब जेरै सल' सल'मा खन्थाइ खन्थाइमा बायदि रोखोमनि सल'फोरखौ साफ्रोमबो मोनसे नङा मोनसे न'आव लाबोनानै फरायबाय थाफैयो आरो बेखौ सप्ताहसेनि थाखाय न'आव लाबोथ'नानै फरायनानै आरो उनाव फरायखांफिनब्ला बिजाब बाख्रियाव दोनहैफिनो आरो दोनहै आरो गोबां रोखोमनि जेरै थाखोनि बिजाबफोर जेरै बेफोरखौ न'आव बायनानै बायनो हायिनि थाखाय लाइब्रेरियाव थांनानै फरायहैयो आरो सम सम न'आव लाबोथ'नानै आंनि थाखोनि थाखाय फरायनो थाखाय न'आव दोनफैथयो आरो उनाव गोबाव गोबाव समनि उनाव फरायसालियाव दोनहैफिनो आरो आरो गोबां रोखोमनि बिजाब जेरै सल' सल'माफोरखौ न'आव ओरैनो थानाय समाव फरायनो थाखाय लाबोनानै दोनफैथयोब्ला बेफोर सल' जेरै सल'माफोर जेरै अन्थाय बिखा बायदि सल' सल'फोरखौ ओरैनो न'आव थानाय समाव फरायनो मोजां मोनो आरो बे फरायनायनि गेजेरजोंनो आं आंनि माखासे समखौ बारहोहरो न'आव थानानै बेफोर समफोरखौ